हैल्लो बच्चा लेई जाओ मैडिकल थोह्ड़ा बमार होई गेदा बच्चा थोआढ़ा स्कूल स्कूला दा बोल्ला ना थोआढ़े इसी स्कूला दा बोल्ला ना बच्चा थोआढ़ा बमार ऐ ते स्कूला दा आह्नियै लेई जाओ थोह्ड़ा जादा बमार होई गेदा थोह्ड़ा सीरियस हाई दा बच्चा उसी लेी जाओ चुक्कियै मैडिकल रूम च रक्खे दा ते बमार थोह्ड़ा जादा होई दा एह् उल्टियां मारा दा ए् इत्थें ते अस थोह्ड़ी असैं दवाई दित्ती ऐ इसी थोह्ड़े दवाई खलहाई ऐ थोह्ड़ी हून ठीक ऐ पर तुस इसी जल्दी कोला दा जल्दी आईयै लेई जाओ इशी शैल डाक्टरे गी दस्सो इंजैक्शन उंजक्शन साढ़ै कोला दा इंजैक्शन नी लाई सकदे अस ते तुस डाक्टरे दै लेी जाओ शैल जेहै कोई शैल जा बदियै डाक्टर जेह्ड़ा होंदा ठीक ऐ कैें नीं जल्दी आओ जल्दी आओ